माइ गायनायनि दैनि बेबस्थाया जाहैबाय जोंना जोंना अखाखौबो नांगौ बिदिनो जाम्फै सेराव जामफैनि दै लांनानै गायहैयो आलि थेनानै बुथुमो जोङो दैखौ गायनाय टाइमाव आलि थेनानै दोननानै लायो थेथेनानै जोङो बुथुमनानै लायो जाम्फै दैजोंनो लाङो खल जाम्फैजों लाङो बिदिनो जाम्फै जोंहा जाम्फै बिमा दंखायो बिनिफ्राय जोङो खल जाम्फै दालाय दालायजों लाङो जोङो खल जामफैजों सोयो आरो जोङो खल जाम्फैजों थोआबा अखा नेयो अखा नोनानै बिदिनो खल जाम्फैजों अखाजों आलि थेनानै बुथुमनानै जोङो बिजों खेथि खालामनाय जायो माइ गायनाय जायो जोंनाव बांसिन अखा गैयाबाबो जाया आरो अखाखौबो नांथारगौ अखा हानाय टाइमाव बिदिनो अखाखौ नेनायानो जायो अखाखौ नेयो आमफ्राय जाम्फै दैबो सोदेरो आरो जाम्फै दैजों अखा हादैजों जोङो आलिथेनानै थेनानै थेनानै लाखिनानै खेबथानानै लाखिनानै जोङो बेजोंनो जोङो हालेउयो खोथिया फोनांगौबाबो जोङो बेजोंनो फोयो खोथिया फोयो अखा हादैजों जाम्फै दैजों सोनानै आलिथेनानै बुथुमनानै जोङो बेजोंनो माइ गायो बेजोंनो हालिउयो अखा हादैजों आरो जाम्फै दैजों जोङो आलि थेनानै खेबथानानै बुथुमनानै जोङो बेजोंनो खेथि खालामनाय जायो आरो बेजोंनो जोङो गायो मायखौ बिदिनो बेनोसै आरो